ہمارے آبائی قصبے شہر کے بارے میں سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا یہ چیز بہت اچّھی لگتی ہے جیسے کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کبھی کسی کی وفات ہوتی ہے اب کبھی کسی کا دکھ اور سکھ دونوں میں سب ایک ساتھ مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں یہ چیز ہمیں بہت اچّھی لگتی ہے اور ہم اس ماحول سے بہت خوش ہیں اور سب ایمانداری سے ایک دوسرے کے ساتھ ہر مصیبت اور خوشی کے ٹائم کھڑے رہتے ہیں بہت اچّھا لگتا ہے یہ چیز